संक्रामक रोग संसर्गसँ फैलयवला बीमारीके ही संक्रमण संक्रमण रोग कहल जाइ छै संक्रामक रोग बहुत तरहके छै हालहीमे साल दू साल पहिने कोरोना ई भी संक्रमण रोग छलै ओनाही हैजा फ्लू हँ ईसब संक्रमण रोग छी तैं एकरा से बचबाके लेल अहाँ खुद परहेज करू आओर ओकर बाद जे छै से खुद एकरामे परहेज करू आओर जेना हालमे देखलहुँ संक्रमण रोग कोरोना वाइरस ई भी एक संक्रमण रहय संसर्गसँ फैलयवला बीमारीके ही संक्रमण रोग कहल जाइ छै तैं दुआरे एकरासँ बचावके लिए सदैव जे छै से आदमीके सचेत रहयके चाही आओर अपनाके बचैत दोसरोके ई शिक्षा दैके चाही बतबयके चाही किएक कि सबके पास ई चीजके जानकारी नहि यऽ जेना बरसातक बरसातके समयमे देखबय डायरिया ई भी एक तरहसँ संक्रमण बीमारी ही होइ छै जकरा ले अहाँके खास सचेत रहय लए पड़त खानपानके प्रति विशेष अहाँके जागरूक रहय लए पड़त आओर साफ सुथरा एकर पहिल कारण छै साफ सुथरा रहू छुआछूतसँ बचू ओकरबाद अहाँके जेना अपन इलाकामे भेलै हैजा डायरिया ईसब जे होइ छै ई संक्रमण बीमारी छै संक्रमण बीमारीसँ बरसातके मौसममे जादा होइए आज काल्हि देखबय जे स्किन डिजीज बहुत जादा भऽ रहल यऽ इहो एक तरहसँ संक्रमण छै तैं दुआरे संक्रमण बीमारीसँ बहुत परहेज करी ई बच्चा बूढ़ कहीँ किछु नहि सबके कखनो धऽ सकइए अइ लेल संक्रमण बीमारीके इलाज सँ कम ओकर जे छै बचाव जरूरी छै